علی گڑھ ضلعے میں کچھ عام سماجی یا ثقافتی رسم و رواج یہ ہیں کہ یہاں پر آس پاس رہ رہے لوگ شیروانی پہنتے ہیں اور آپس میں سلام کرتے ہیں یہاں اس رسم و رواج جو پڑی ہے اس کی وجہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کچھ تہذیب اور کلچر جو کہ شروع دور سے چلے آ رہے ہیں جیسے کہ سلام کرنا چپل پہن کر ہاسٹل سے باہر نہ گزرنا پائجامے پہن کر ہاسٹل سے باہر نہ گزرنا اور شیروانی پہننا جیسے انہیں انہیں کلچرس کی وجہ سے آس پاس یہ رسم و رواج عام ہو چکے ہیں یہاں پر کئی الگ الگ مذاہب کو ماننے والے لوگ آتے ہیں اور بڑے دور دور سے پورے ہندوستان سے اور باہر کے ممالک دیشوں سے ممالک سے لوگ آتے ہیں جس وجہ سے یہاں پر بہت ساری ڈائیورسٹی ہے اور یہاں پہ الگ الگ جیسے کہ تہوار آتے ہیں تو ایک دوسرے کو بدھائیاں دی جاتی ہے ہندوؤں کو بدھائیاں دی جاتی ہے مسلمانوں کا تہوار آتا ہے مسلمانوں کو بدھائیاں دی جاتی ہے جیسے عید کی بدھائی جیسے دیوالی کی بدھائیاں